जीअं असांजे खेत्र में बस जी सुविधा आहे रिक्शा जी सुविधा आहे ऐं ट्रेननि जी सुविधाऊं बि आहिनि असांखे काथे बि वञिणो हुजे त असां घर खां ॾुकिरी ॿाहिरि निकिरी ई रिक्शा जी सुविधा जो लाभ वठी सघंदा आहियूं असांजे टाइम जी बि बचत थींदी आहे जीअं की असांखे ॿिए शहरु वञिणो आहे त असां ट्रेन जी सुविधा बि वठी सघंदा आहियूं उनमें असांजे टाइम जी बि बचत थींदी आहे ऐं बस जो सफ़र बि सुठो ई आहे ऐं बस में वञण जे लाइ एॾा पेसा बि न लॻंदा आहिनि ऐं सफ़र जल्दी कटिजी वेंदो आहे असांजे खेत्रनि में ईहे सुविधाऊं ॾाढी सुठियूं आहिनि